हमसभ घरेलू आदमी छी हमरासभके जे देहमे ओजन भऽ जाइत छै तऽ धिया पूताके गरम पानि देलहुँ गरम दूनू टाइम कनी कहलहुँ दौड़यके लेल कनी खायके लेल हल्का खाना देलहुँ कनी दू जखन दू रोटी दुआबयके छै तखन तीनिए रोटी एक्के रोटी देलहुँ जखन चारि रोटी छै तखन दुइए रोटी देलहुँ ओ सभचीज ओकर व्यवस्था समय बँधते ओजन घटतै कनी दौड़ धूप करय लेल कहलहुँ कनी चलयके लेल कहलहुँ कनी फरहर होबयके लेल कहलहुँ कनी भारी भीर कहलहुँ उठा ताहिसँ देह ओजन कम हेतै धिया पुताके बहुत सौँसे दुनिआँ देखय पड़तै बहुत ओजन करय पड़तै देह खसाबय पड़तै दुनिआँमे भऽ जाइत छै गरम पानि देलहुँ एक बेर दू बेर तीन बेर खानामे कोनो लूज कऽ देलहुँ कनिक तेल नहि देलहुँ कनी मसाला खाए लेल कम देलहुँ कनी माछ मछली कम कऽ देलहुँ कनी ओकर व्यवस्था कम कऽ देलहुँ जे छै से कि चलते दूध दहीमे कनी कमती कऽ देलहुँ जे धिया पूताके शरीर केना निश्चित हेतै हेतै ओहिसभ व्यवस्था करय पड़तै धिया पूताके बारेमे राखय पड़तै नबालिग बहुत भऽ जाइत छै तऽ ओकरा खाना पीनासँ भऽ जाइत छै देह बढ़ि जाइत छै ओजन बढ़ि जाइत छै ओहिसँ ओकरा गिर रास्तामे दिक्कत होइत छै तऽ ओसभ खसाबय पड़ैत छै ओहि लऽ कऽ गरम पानि देलियै ओकरा पानि बना कऽ देलियै कनी ओकरा हल्का खाना देलियै हल्का बनाए कऽ अथी केलियै ओकरा चलयमे कनिक ज्यादे कहलियै चलू कनी ओजनमे बैसू उठू धिया पूताके ताहि व्यवस्थासे रखैत छियै पानि पिआ कऽ खाना खुआ कऽ कनी मनी ढिलाइ कऽ कऽ